देखू मैथिली भाषा जे हइ हिन्दी नेपाली आओर भोजपुरी ईसब भाषासँ नीक लागै छै जइसे मैथिली भाषामे अपनापन हइ मैथिली भाषामे रियासठ हइ जइसे मैथिली भाषामे अपनापन जइसन लगै छै आओर इज्जत हइ ई भाषामे ककरो बोलबै करै छिए तऽ लगै छै अपने जइसन बोलै छै से बात हइ मैथिली भाषा हमको हमरा बहुत पसन्द हइ से बात छै मैथिली भाषा सबसँ अलग छै आओर मैथिली भाषा बहुत अच्छा लगै छै ककरोसँ झगड़ा लड़ाइ भी करै छी तऽ लगै छै जइसेकि कियाकि इज्जत हइ ई भाषामे ई भाषामे इज्जत हइ सम्मान हइ ककरो बोलै छिए तऽ अच्छा लगै छै से बात छै